हैल्लो डेंटल क्लिनिक दा बोल्ला दे में एक्चुअली इक अपाइंटमेंट रखानी ही मेरे दंद गी बड़ी ज्यादा पीड़ होआ दी इयां मतलब पैह्लें मिकी पीड़ रेह् दी ऐ वा में इलाज कराए दा हा इक दौं हफ्ते पैह्लें गल्ल ऐ ते हुन काफी बरम पेई गेदा ते मिकी लगदा मिकी दंद शायद कढाना पवै ओह् ते ठीक ऐ पर इ'यां उ' नें ' एंटीबायोटिक दित्ती दियां हियां ते कन्नै उनें इंजक्शन बी लाए दा हा पैह्लें बी ते उनें आखेआ हा कि इसी कढाने दी जरूरत नि पौनी क्यूंकि मेरी अजें उमर बी कोई ज्यादा नईं होई दी अऊं पंजी साल दी आं ते मिकी हुन हां'जी

अच्छा अच्छा ते अजें दिक्खनी कदूं तक कदूं धोड़ी अप्पोइंटमेन्ट थ्होग मतलब कोह्के दिन आवां फ्ही अ'ऊं अच्छा अच्छा मिकी फर्क निं ना पोआ दा ए ते में सोचेआ महा पैह्लें गै अप्पोइंटमेन्ट लिखाई लैन्नी आं ते किन्ना धोड़ी खर्चा होई जाह्ग कोई अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ते तां धोड़ी अगर मै कोई देसी तां धोड़ी घर कोई इलाज करना होऐ तां चलो ठीक ऐ कोई ना तुस मेरी सोमबार आस्तै अप्वाइंटमैंट लिखी लाओ ते फ्ही अ'ऊं सोमबार आइयै ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ तां